वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए आपके गाँव में लोकप्रिय कुछ घरेलू उपचार क्या है मोटापा कम करने वजन घटाने के असरदार घरेलू उपाय आज अस्वस्थ जीवनशैली के कारण उत्पन्न बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है यह बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी बन गई है भारत में अनेक लोग मोटापा के शिकार हैं मोटापे के कारण शरीर में कई तरह की परेशानियाँ होने लगती है जब परेशानियाँ बढ़ने लगते हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं कई बार उचित जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोग अपना वजन घटा नहीं पाते है यह वजन घटाने के लिए अनेक घरेलू उपाय बताया जा रहा है आप इन असरदार उपायों द्वारा आप अपना वजन कम कर सकते हैं घरेलू उपाय है जब किसी व्यक्ति का शरीर का वजन सामान्य से अधिक हो जाता तो उसे मोटापा कहते हैं आप रोज़ जितनी कैलोरी भोजन के रूप में लेते हैं जब आपका शरीर रोज़ उतनी खर्च नहीं कर पाता है तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरीन फैट के रूप में जमा होने लगता है जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है अगर आपकी शरीर ज़्यादा फैली हुई है तो आपको नीम्बू पानी जैसे एक गिलास पानी में एक चम्मच सिरका सिरका और एक चम्मच नीम्बू का रस मिला कर सेवन करने में इन्हें मौजूदा पेपरटीन फाइबर से पेट को लम्बे समय तक भरा होने के एहसास होता है यह लीवर में जमे फैट को घटाने में मदद करता है एक गिलास पानी में आधा नीम्बू एक चम्मच शहद और एक चुटकी काली मिर्ची डाल कर सेवन करें काली मिर्ची में पापरी नामक तत्व मौजूद होता है यह नई वसा कोशिकाओं के शरीर में जमा नहीं देता है नीम्बू में मौजूद एस्कोरिन एसिड शरीर में मौजूदा केलरी को कम करता है और शरीर से विशेष तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है लगभग तीस तीन जीरो मिली अदरक के रस में दो चम्मच शहद मिलाकर पीएँ अदरक और शहद शरीर की पाच्य क्रिया जाए बढ़ा कर अतिरिक्त वसा को जलाने का काम करते हैं अदरक अधिक भूख लगाने की समस्या को भी दूर करता है तथा पहचान क्रिया को दुरुस्त करता है इस योग को सुबह खाली पेट तथा रात को सोने से पहले सेवन करना चाहिए लगभग टू ज़ीरो ज़ीरो मिली पानी में तीन मह छह ग्राम दालचीनी पाउडर डाल कर एक पाँच मिनट तक उबालें गुनगुना होने पर छान कर इससे एक चम्मच शहद मिली और से सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पी दालचीनी एक शक्तिशाली इतनी बैक्टीरिया है जो नुकसानदायक बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाने में मदद करती है आपको अगर आपकी बीमारी एक आठ पॉइंट पाँच से कम है तो अदरक वेट माने जाएंगे अगर आपकी बी एम आई एक आठ पॉइंट पाँच से दो चार पॉइंट नौ के बीच है तो आपका वजन सामान्य माना जाएगा इसी तरह दू पाँच से तक की भी ऐसी होने वाली अब रिजन माना जाता है तीन जीरो से ज़्यादा की होने वाली पर अवीजन या मोटापा कहलाता है गर्भावस्था के दौरान बी एम आई सीमा लागू नहीं होती है आर यू विलिंग पर निर्भर नहीं करता है